اردو زبان اپنے پوری تاریخ میں دوسری زبانوں سے اس طرح سے متاثر ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ جب اردو زبان ایک سرکار کی زبان کے طور پر مانی جاتی تھی اس کے بولنے والے اس کے پڑھنے والے بہت تھے لیکن رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا گیا اس کے اندر کمی آتی گئی اس کو بولنے والوں میں اس کے پڑھنے والوں میں کمی آتی گئی اور ہاں کچھ دہائیوں سے انگریزی نے اردو زبان کی جگہ لے لی اور دیگر زبانوں سے بھی اس طرح سے متاثر ہوئی کہ اس کے پڑھنے والے جب کم ہوگئے تو وہ گرچہ اردو زبان بولتے تھے لیکن جس طرح سے اردو زبان کو ادا کرنی چاہیے جس طرح سے بولنی چاہیے وہ حق ادا نہیں کرسکے وہ اس طرح سے اردو زبان بڑی طرح سے متاثر ہوتی گئی دوسری زبا ں میں بھی اس میں شامل ہوتی گئی اور جب انگریزی آئی تو انگریزی نے کہ انگریزی کے بولنے والے پڑھنے والے پڑھتے گئے اور انگریزی کو ایک اہم ایک اہم مقام ملا اور اردو زبان کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ مقام نہ مل سکا اس طرح سے اردو زبان بہت بری طرح سے متاثر ہوئی اور بہت سارے لوگوں لوگ جو تھے اس کے بولنے والے وہ اردو زبان سے دور ہوتے گئے